म्हाका शिकवण दिवपी कथा वाचूंक खूब आवडटात पुराय जिवितांत जर म्हाका शिकवण दिवपी कथा वाचची पडल्यार म्हाका खूप आवडटलें म्हाका शिकवण दिवपी कथा बऱ्यो दिसतात कथा सुरू जाता आनी सोंपतना जिवनात म्हत्वाची शिकवण मेळटा जिवन बदलूंक मदत जाता दुख्ख विसरून नवी सुरवात करूंक बरें पडटा दुसऱ्याक कथा सांगूक मेळटा दुसऱ्या भितर बदल करूंक मेळटा हांवें हालींच हिरकणीचेर पुस्तक वाचिल्ले एक आवय भुरग्या खातीर कितें करपाक शकता हाची जाणीव जाली बायलेची शक्ती दिसली शिकवण कथा आमकां विचार करूंक लायतात शिकवण कथा मनशां भितर बदल करतात ताचो उपेग सदाच्या जिवनात करूंक मेळटा दुसऱ्याक शिकवण दिवूंक मेळटा सकारात्मक विचारान जगूंक मेळटा